असांजो रिकॉर्ड अञा ताईं हीउ आहे की असां घटि में घटि रोज़ु ॾह किलोमीटर अने भॼंदा आहियूं हूअं त टाइम पंहिंजो फिक्स कोन्हे समय पंहिंजो फिक्स कोन्हे की केतिरो भॼंदा आहियूं या छा आहे उहो पंहिंजे मथां आहे कि अॼु पाण केतिरो कयो आहे सुभाणे केतिरो कंदासीं जीअं अॼु ॾह किलोमीटर हलियासीं सुभाणे वरी घणो किलोमीटर हलंदासीं ही पंहिंजे मथां आहे पर असांजो रिकॉर्ड हीउ आहे असांजो टार्गेट हीउ आहे की अॻियां हली असांखे देश में तरक़ी करणी आहे असांखे यां त हिकु सुठो वापारी या को सुठो नौकरी करण वारो ऐं सुठी पढ़ाई करिणी असांजो मेन रिकॉर्ड त हीउ आहे पाण केतिरी देरि भॼंदा आहियूं हीउ पंहिंजे मथां कंदो आहे छोकी अॼु पाण ॾह किलोमीटर भॼियासीं सुभाणे वरी केतिरे किलोमीटर भॼूं रोज़ु हिक ई रिकॉर्ड अचे हेतिरो त पाण खे हितिरो त फिक्स आहे कोन छोकी अॼु पाण ॾह किलोमीटर भॼियासीं सुभाणे वरी पंज किलोमीटर भॼूं या वरी वधीक भॼूं जीअं अॼु ॾह किलोमीटर भॼियासीं सुभाणे वरी पंज किलोमीटर सुभाणे घटि हुजे वरी पणिए वधीक थे त हीउ पंहिंजे मथां थींदो आहे की पाण केतिरो था कयूं अॼु केतिरो था कयूंं सुभाणे केतिरो था कयूं हीउ पंहिंजे मथां थींदो आहे ऐं पंहिंजो टार्गेट हीउ आहे की बसि असांखे अॻियां हली करे नालो करिणो आहे असांए मा पी जो असांजो नालो करिणो आहे ऐं असां केतिरो भॼंदा आहियूं हीउ पंहिंजे पना डीपेंड कंदो आहे